सांगपाक म्हटल्यार पयलीं बायलांचो बायलांक पयलीं का हें एडुकेशन मेळनासलेलें तेंचे एलावन्स तेंकां हे जायनाशिल्ले आनी थोड्यांक विधवा आशिल्लीं तांकां अशीं म्हणजे पयस दवरताली कसलेय सण आसा जाल्यार तांकां पयस करताली आनी थोडीं म्हणजे भुरगीं जायना नाजाल्यार तांकां मागीर शिणटालीं म्हणून खूब तांकां खूब त्रास करतालीं मागीर गोवोरमेंट स्कीम आयली ती आतांच्या काळार म्हणल्यार बायलांक खूब फॅसिलिटीज येयल्या पयलींच्या काळाची ती आतां हें ना सो आतांच्या हितून काळान खूब फॅसिलिटीज गोवोरमेंटान हाडल्या तीं आमी सांगूं शकता की ग्रह आदार लाडली लक्ष्मी मागीर प्रेगनेंट वुमन आसा पळय तांकां बी बेटी बचाओ बेटी पढाओ तेंची एक स्कीम आसा विश्वकर्मा जॉब आसा तांकां मागीर तांकां बायलांक स्पेशल गोवोरमेंटान एक असो रूल काडला की महिला मंडळ तेंचो ग्रूप करून तेंचे तेंच्यांनी कसली कसली सण ट्राय करपाची म्हणजे लाडू तसलें किदेंय वांटून म्हणजे विकपाक दवरपाची नाजाल्यार तेंच्या मदीं मिक्स जावपाक लागून तेंचे एक महिला मंडळ केलो आनी पयलींच्या काळान शिक्षण नाशिल्लें न्ही म्हणजे बाय चेडवांक म्हणटा तें शिकपाक दिना आसलेली सो आतांच्या काळान चेडवां म्हटल्यार एडुकेशनाक खूब खूब म्हटल्या खूब बरे तांकां फॅसिलिटीस मेळलेली आसात जी तांकां स्कॉलरशीप मेळटा स्कुलान तांकां सायकली दितात चेडवांक लागून कंम्प्युटर्स दितात आनी आतांच्या काळान की डांसींग आसा सिंगींग तांकां करूंक मेळटा म्हणजे स्कुलांनी नाजाल्यार खंयतरी आनी खंय फंक्शन आसा जाल्यार तांकां करूंक दितात म्हणजे चांस दितात चेडवांक मागीर तांकां थोडी आतां आसा की बायलां की प्रेजिडेंट बी आसतात थोडीं आपल्याचें घरान आतां हेड ऑफ फॅमिली म्हणटा ती ते आतां गोवोरमेंटान तांकां रूल दिला की हेड ऑफ द फॅमिली ती बायल आसूंक जाय म्हणून आनी थोडीं विधवा आसा तांकां पयलीं हें करतालीं म्हणजे सेपेरेटूच सारकी दवरताली तीं आतां तांकां मातशी मिक्स करतात आनी आतां पयलीं लग्नाक बी लग्न बी करतले जाल्यार तांकां पयलीं ते खूब हे मागताले दहेज म्हणटा ते म्हणजे लोकां कडल्यान घेवप आसलेलें सो आतां ती तशें तितलें घेवपाक मेळना किद्याक पुलीस कंम्प्लेन करूं शकतात तांकां खूब किदें किदें येयल्लें आसा सॅक्चुअल हॅरेसमेंट बी केलो जाल्यार तांकां प पनीशमेंट आसा आनी बत जे पयलीं चेडवां जालीं जाल्यार मारून उडयताली चेडवां पयलीं आसा जाल्यार पयतालीं खूब जाणां आनी मारून उडयताली सो आतां तीं चेडवां समज जालीं जाल्यार ती म्हणटात लक्ष्मी येयली घरान अशें बी म्हणटात म्हणून चडशे खूब बदल जाला चेडवांच्या बाबतीन आनी बायलांच्या बाबतीन